मैंने अपने जीवन में गलतियाँ तो बहुत की हैं पर ऐसे बत मैं कह नहीं सकती की ऐसी कौनसी गलती की है जिसकी स्थिति मुझे संभालनी पड़ी इस्कूल से लेके अभी तक मैंने कई गलतियाँ की हैं उनमें सुधार किया है पर ऐसे कुछ बड़ी गलती नहीं की है जिसको संभालना पड़े या बहुत उसके कारण कुछ नुकसान हो छोटी मोटी गलती की होगी जो मुझे अभी ध्यान नहीं है और यदि मुझसे आगे भी कोई गलती होती है तो मैं उस संभालने का प्रयास करूंगी और कोशिश करूँगी कि मुझसे कुछ ऐसे गलती ना हो मैं सभी चीज़ों को कार्यों को सही तरीके से करूँ और आगे भी यही प्रयास करूंगी बचपन में खेलते समय पढ़ते समय बहौत गलती की होगी या नौकरी के समय भी गलती की होगी पर मुझे ऐसे ध्यान नहीं है और यदि आगे मैं कोई गलती करूँ तो मैं उसको ज़रूर सुधारने का प्रयास करूँगी